ہاں فلکیات سائنس کی وہ شاخ ہے جو کائنات سیاروں ستاروں کہکشاؤں بلیک ہولس اور دوسرے فلکی مظاہر کا مطالعہ کرتی ہیں یہ شعبہ نہ صرف معلومات میں وسعت پیدا کرتا ہے بلکہ انسان کو کائنات کی حقیقت سے بھی روشناس کراتا ہے فلکیات کے میدان میں کچھ ایسے سلجھے ہوئے راز ہیں جنہیں سمجھنا آسان بھی سائنس دانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ان رازوں کو جاننے کے لیے سائنسدان مسلسل تحقیق تجربات مشاہدات اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں بلیک ہولس کے اثرات بلیک ہولس وہ فلکی اجسام ہیں جو اتنی کشش نقل کشش نقل رکھتے ہیں کہ روشنی کششی شکل رکھتے ہیں کہ روش رکھتے ہیں کہ روشنی بھی ان سے فرار نہیں ہو سکتی یہ فلکی اقسام ستاروں کے مرنے کے بعد وجود میں آتے ہیں سائنسدانوں کے لیے یہ سب سے بڑا غازی ہے کہ بلیک ہولس کے مرکز یعنی سنگورٹی میں کیا ہوتا ہے وہاں تویعات عام قوارین کے خلاف ہے اور وہاں وقت خلاء اور مادہ کی حقیقت یہ اکثر مختلف ہو جاتی ہے سائنسداں کیا کر رہے ہیں بلیک ہولس کو سمجھنے کے لیے سائنسداں ریڈیو ٹیلیسکوپس جیسے ایوینٹ ہورائزن سے ٹیلیسکوپ کا استعمال کر رہے ہیں دو ہزار انیس میں پہلی بار بلیک ہولس کی تصویر لی گئی جس نے ایک نیا در کھولا اس کے علاوہ کمپیوٹر سیمولیشنز اور نظریاتی طبیعات پر کام کیا جا رہا ہے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہماری کائنات کا تقریباً پچانوے فیصد حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے جنیں ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے ڈارک میٹر وہ پوشیدہ مادہ ہے جو کہکشاؤں کہکشاؤں کو ایک ساتھ باندھے باندھے رکھتا ہے جبکہ ڈاک انرجی کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار بڑھا رہا ہے بڑھا رہی ہے سائنسدان کیا کر رہے ہیں سائنسدان مختلف تجرباتی مشن جیسے یوروپین اسپیس ایجنسی کا یوکلڈ مشن اور جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ روشنی کے جھکاؤ کہکشاؤں کی حرکت اور کائناتی مائیکروویو بیکگراؤنڈ کا مطالعہ کر کے ان عناصر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کائنات کی ابتدا کا راز کائنات کیسے بنی بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات تقریباً تیرہ اشریہ آٹھ عرب سال قبل ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی مگر اس سے پہلے کیا تھا بگ بینگ کے فوراً بعد کیا ہوا یہ سوالات آج بھی غیر حل شدہ ہیں سائنسداں کیا کر رہے ہیں سائنسداں ابتدائی کائنات کی روشنی یعنی کوزمک مائیکرو ویب بیکگراؤنڈ کا تجربہ کر رہے ہیں پلانک سیٹلائٹ جیسے مشنس کے ذریعے ابتدائی کائناتی روشنی کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تاکہ ابتدائی لمحات کی ساخت کا پتا چل سکے زمین جیسے دوسرے سیارے کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں یہ سوال صدیوں سے انسان کو حیرت میں ڈالے ہوئے سائنداں ایسیے سیاروں کی تلاش میں ہے جو زمین کی طرح ہوں جہاں زندگی ممکن ہو سائنسداں کیا کر رہے ہیں ناسا اور یوروپین اسپیسی جیسے ادارے مختلف اسپیس ٹیلیسکوپس جیسے کپتر اور ٹی ای ایس ایس کے ذریعے ایکسو پلانیٹس کے تلاش میں ہیں ان سیاروں کی فضاؤں کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ زندگی کے آثار جیسے پانی آکسیجن یا میتھین تلاش کی جا سکتی ہیں وقت اور خلا کے تعلق آن آئنسٹائن کے نظریۂ اضافیت نے وقت اور خلا کے تعلق کو ایک نیا زاویہ دیا مگر ہم جب ہم ان نظریات کو کائنات کے انتہائی چھوٹے یا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں سائنسداں کیا کر رہے ہیں سائنسداں کوانٹم گریویٹی جیسے نظریات پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ عام نظریہ اضافیت اور کوانٹم فریکوینسی کو ایک جامع نظریے میں جوڑا جا سکے جسے تھیوری آپ ایوریتھنگ کہا جاتا ہے نتیجہ فلکیات کے شعبے میں آج بھی بے شمار اثرار موجود ہیں جنہیں سائنسداں بڑی لگن اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلیک ہولس ڈارک میٹر ڈارک انرجی کائنات کی ابتدا اور زندگی تلاش جیسے سوالات ہمیں علم کے نئے دروازے کھولنے کی دعوت دیتے ہیں اگر جو ان سب سوالوں کے جوابات ابھی مکمل طور پر حل حاصل نہیں ہوئے ہیں مگر انسان کی کوشش اور جستجو ہمیں اس جانب بڑھا رہی ہے جہاں ایک دن ہمیں ان سب اثرار سے پردہ اٹھا سکیں گے فلکیات کا یہ سفر نہ صرف سائنس ترقی کی سائنسی ترقی کی علامت ہے بلکہ انسان کی فطری جسستجو اور تجسس کا ثبوت بھی ہے